नै दाथ' अखा हादों नालाय बे एसे माय गायनायनि बागैनो सानगासिनो

औ जोंहाथ' दुब्लि आव हालेव जेननोनो मोनाखै जोंहा आरो एरै दहला जायो दहला माने एसे माबाबो दैबो दोननो मोना ना आखा हाबाबो थालाङा दैयानो ज्र' बोहैलांजोबोसो औ औ बे आखानि थाखायनो गायगोन ना गायला सो सानलाय लांबाय औ उफाय गैया नों गायना जाथारनांगौ बालाय औ जोंहा रनजिथ सो गायनो नागिरदों बे हायाव रनजिथ सो रनजिथ सो बांसिन जायो होन्नाय खोनादोंमोन नालाय ए

औ मावग्राफोरनि माबाखौबो दाम खौबो नायोबा बायनायजों समानसो खस्त'नि फिथायखौनो मोननो नागिरा माथो औ ओंखायनो बोथोरखौ नायनानै मा लेबार फोरखौ नायनानै गायनो बानाय नायसो जालाय लांबाय

औ औ दाथ' दामाबो बारायगासिनो माथो

औ गायबा गोसोबादि मोनबाय गोसोबादि बाहायनो हायो ना औ फैसाजों बायबा थोजासेबो मोनलाय लाङा औ दे होनबा बिदिखौनो नोंस्राबो माखौ गायो बेखौनो गायबानो जाबाय औ औ औ दे होनबा